आंनि जाफुंसार देरसिन जाफुंसारनायानो जाबाय आं स' हाबा जाबाय बिजों आरो लोगोसे आङो संसाराव हाब्बाय संसाराव हाबनानै आं बिदिनो आं आंनि गथ' ग'थायनि थाखाय आं सानो बिदिनो मोजां जालांथों बा मोजाङै मोजां थाथों आं बेदिखौ लानानैनो आं बे उन्दै सासेखौ लानानैनो आङो दुगिसारनाय दं आरो आरो आं बेखौ लानानैनो इयुन संसारावबो मोजाङै हास्थायनाय दङ गोजोन्नाय दं आरो आं बेखौ लानानैनो दा जौगासारनायबादि मोनो आरो जाफुंसारनाय बायदि मोनो लोगोसे आरो बिदिनो उन्दै समावबो आं बिदिनो आं जेखौ सानो बेनो जाफुंसारोमोन बेखौ जाफुंसारनायखौ लानानै आं दिनै संसार जाबाय आरो हाबा जाबाय आरो हाबा जानानै उनाव आङो उन्दै मोनबाय बेफोरखौ लानानैनो आं दुगिसारनाय दं आरो